ایک ایسی تصویر جو میرے دل کے بہت قریب ہے وہ ایک دھندلی صبح کے وقت لی گئی تھی یہ تصویر ایک ویران جنگل کی ہے جہاں درختوں کے درمیان سے دھند اٹھ رہی تھی اور صبح کی روشنی دھیرے دھیرے درختوں کے شاخوں کے بیچ سے چھن کر آ رہی تھی اس منظر نے مجھے جادوئی طور اپنی طرف کھینچا اور میں نے اس لمحے کو کیمرے میں قید کرنے کا فیصلہ کیا یہ واقعہ ایک سردی کی صبح کا ہے جب میں ایک قدرتی مقام پر فوٹوگرافی کے لیے گیا تھا میں اکثر ایسے مقامات پر جاتا ہوں جہاں قدرتی مناظر کی خاموشی اور سکون ہوتا ہے اس دن میں نے خاص طور پر علی الصبح جانے کا ارادہ کیا تھا تاکہ سورج نکلنے سے پہلے کا لمحہ قید کر سکوں جب میں وہاں پہنچا تو جنگل مکمل طور پر دھند میں لپٹا ہوا تھا درختوں کی شاخیں اور پتے دھند کے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اور ہر طرف ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی جنگل کے اس حالت نے ایک عجیب لیکن خوبصورت منظر پیش کیا تھا جیسے ہی میں نے اپنا کیمرہ سیٹ کیا سورج کی پہلی کرنیں درختوں کے بیچ سے چھن کر آنا شروع ہوئی دھند دھند میں لپٹے ہوئے درخت اور ہلکی ہلکی روشنی کا یہ امتزاج ایک دلکش منظر پیش کر رہا تھا میں نے اس لمحے کو قید کرنے کے لیے کئی زاویے سے تصاویر لی لیکن ایک خاص تصویر میں دھند روشنی اور درختوں کے درمیان کا توازن بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے محسوس کیا تھا اس تصویر نے میرے لیے قدرت کی سادگی اور خوبصورتی کو اجاگر کیا دھند کا وہ پردہ جو عام طور پر نظارے کو دھندلا دیتا ہے اس تصویر میں ایک منفرد اور دلکش تاثیر پیدا کرتا ہے یہ تصویر دیکھنے والے کو ایک خیالی دنیا میں لے جاتی ہے جہاں وقت رک جاتا ہے اور ہر چیز خاموشی سے چلتی ہیں اس تصویر کے پیچھے میرے لیے ایک جذباتی تعلق بھی ہیں یہ مجھے اس لمحے کی یاد دلاتی ہے جب میں نے فطرت کی خاموشی اور حسن کو محسوس کیا تھا ہر بار جب میں اس تصویر کو دیکھتا ہوں تو وہی سرد صبح وہی دھند اور وہی خاموشی میرے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے یہ تصویر میرے لیے نہ صرف ایک فنی تخلیق ہے بلکہ ایک یادگار لمحے کا ثبوت بھی ہے جو ہمیشہ میرے دل میں خاص طور پر مقام رکھتی ہے اور ایک حیثیت کے حامل ہے